दिक्खो कि अज्ज अस गल्ल मन पसंद दी रुट्टी खाने दे रुट्टी बनाने दी गल्ल करने आं कि खाने दे बिच्च रुट्टी दे बिच्च केइयें गी मिट्ठा पसंद ऐ ते केइयें गी खट्टा ते केइयें गी नमकीन हर इक बंदे दी अपनी अपनी पसंद ऐ अस दिन दे बिच्च तिन्न टाइम रुट्टी खन्ने आं जेह्दे बिच्च सवेरे दा ब्रेक फास्ट ऐ जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च असें गी में अपनी गल्ल करना फुलके देहीं ते सब्जी एह् मिगी पसंद न ते दपैह्रीं दी गल्ल करचै तां मिगी फुलके ते दाल एह् पसंद ऐ ते जे रातीं दी करचै तां मिगी चौल दाल ते फुलका पसंद ऐ एह् मेरा फेवरट फूड ऐ जिस्सी में बड़े चाऽ कन्नै खन्ना ऐं ते पसंद बी करना ऐं जादा मिर्च आह्ला मिगी भोजन पसंद नेईं ऐ मिगी घट्ट मिर्च ते घट्ट लून घट्ट तेल आह्ला भोजन जेह्ड़ा पसंद ऐ ते बिच्च खाने दी गल्ल ते होई अगर बनाने दी गल्ल करचै तां मिगी केई प्रकार दे व्यंजन बनाने औंदे न जेह्दे बिच्च तुस चौल दाल राजमांह् रौंग चने मुंगी ते सब्जियें दे बिच्च मिगी भिंडी करेला होर बी केई प्रकार दी सब्जियां बनाने औंदियां न ते जि'नें गी में बड़े चाऽ कन्नै बनान्ना बी ऐं ते दाल सिंपल दाल साढ़े सेह्त आस्तै बड़ी जरूरी ऐ जैदा मसाले आह्लियां सब्जियां दालां नेईं खानियां चाहि दियां जेह्दे कारण साढ़ी सेह्त खराब होई जाऽ एह् आह्ली चीजां नेईं असें गी खानी चाहि दियां सिंपल ते घट्ट तड़के आह्लियां चीजां असें गी खानी चाहि दियां ते केइयें गी जैदा मसाले आह्लियां पसंद न व्यंजन ते ओह् अग्गें जाइयै शरीर आस्तै हानि कारक बनदे न इस आस्तै असें गी घट्ट मसाले तेले आह्लियां सब्जियां खानी चाहि दियां ते क्योंकि उ'ऐ फूड पसंद ऐ कि जेह्दे च घट्ट मसाला होऐ